मैंने अपने स्कूल समय में स्कूल में जब कोई प्रोग्राम होता था तो स्कूल में टीचर्स को शिक्षक दिवस होता था तो उस में हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थें जैसे हम ने माचिस से माचिस से माचिस की डिब्बी से हम ने सोफ़ा सेट बनाया है और उसकी तीली से भी हम ने कुछ क्राफ्ट बनाए हैं जिस में काँच माच लगाए हम ने वो दीवार पर लगा तो शो करता है उसके साथ ही हम ने चूड़ी का भी यूज़ किया हुआ है चूड़ी को हम मोमबत्ती जला कर के और उसको बीच में पिघला के हम उसे पूरा गोल बना लेते है इस से हम ने गले का हार टाइप का कुछ चैन टाइप का जैसे बनता है वैसे हम ने बनाया है अपने स्कूल टाइम में बहुत सारे क्राफ्ट ऐसे बनाए है साथ में हम ने पैंटिंग भी करी ड्राॅइंग भी करी है और मुझे पैंटिंग करना कलर करना बहुत अच्छा लगता है मन को शांति मिलती है और भी बहुत इच्छा होती हैं दूसरो को देख कर के मेरे को ये चीज़ वो प्रेरणा मिलती है कि मैं इस क्राफ्ट को बनाऊँ और अपने घर को उसी चीज़ से सजाऊँ मैं